बालीवुड टालीवुड च जेह्ड़े इंफ्लूएंस फैशन ट्रैंड इंडियां बिच्च चला दा लोकें ओह्दे ज्यादा इंफ्लूएंस होऐ दे जियां कि लोक दिखदे कि बैस्ट न जेह्ड़े लोक इक पैंट शर्ट पांदे अज्जकल लोक बी उ'यै पा दे जियां शार्ट होई गे एह् सब ते लोक कि ओह् तां पा दे कि के जेह्ड़े अज्जकल बच्चे बच्चे जेह्ड़े न ओह् उ'नेंगी ओह् दिखदे उ'नेंगी शैल लगदे तां गै ओह् इस चीज़ कोलां बड़ा ज्यादा इंफ्लूएंस होऐ दे नां अज्जकल एह् रील्स बनाना पॉर्टीस करना ते शार्ट ड्रैस पाना एह् सब चीज़ां करदे क्योंकि हून हून ओह् लोक ओह् चीजां दिखदे ते उ'नें गी ओह् शैल लगदियां ओह् चीज़ें कोला इंफ्लूएंस होई जंदे पांदे जियां हून इक साढ़ी जियां सानूं मि पसंद ऐ जेह्ड़ी माधुरी दीक्षत होई ओह् जेह्ड़ा लाइफ स्टाईल ऐ ओह्दा जीने दा तरीका जेह्ड़ा मतलब ओह् ड्रैस सैंस ओह्दी ओह् मिगी बड़ी गै शैल लगदी में चाह्न्नी आं कि में बी उं'दे आंहगर होआं जिस स्हाब दियां ओह् हैन उं'दा नेचर ते उं'दा ड्रैसिंग सैंस होंदी हर इक चीज़ जेह्ड़ी मि बड़ी शैल लगदी में बी चाह्न्नी आं उ'यै नेही उं'दी जनेही गै ड्रैसिंग सैंस वियर करां ड्रैसिंग ड्रैस पां ते